सोनभद्र ज़िले में मुख्य भाषा हिंदी है यहाँ पर हिंदी भाषियों का हिंदी भाषा का प्रयोग होता है नहीं हम आदिवासी के बारे में नहीं जानते क्योंकि हमारे यहाँ आदीवासी जैसी प्रजाति नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर आदिवासी आते हैं एक दिन के लिए एक दिन एक महीने के लिए आते हैं फिर वह चले जाते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता परमानेंट के लिए कोई भी आदिवासी यहाँ पर नहीं रहता है और हम ऐसे कोई प्रजाति को नहीं जानते हाँ यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ के लोग आपस में हिंदी भाषा बोलते रहते हैं